एकटा एहन रेसीपी छी जे हमरा बनेबाक नहि आबैत छै हम कोशिश करैत छी ओकरा बनेबक ओ रेसीपीके नाम अछि माछ माछ सिखबाक चाहय छी ई बड़ कठिन लागैत छै हमरा अगर ई हमे सुपौल बजारसँ माछ किनकऽ लबलुँ ओकरा बढ़ियासँ धोलु कटलु ओहिके बाद नमक हल्दी मिलाके ओकरा गैस चूल्हा पर तरि लैत छी ओहिके बाद रस तैयार करिके ओहिमे माछ गिरा दैत छी ओहिके बाद ओकरा बहुत देर तक गैस पर खोलबैत छी खोलबैत छी ताहिके बाद ओ तैआर भए जाइ छै ई रेसीपी हमरा बनेबाक बहुत कठिन लागैत अछि हमे कई बार कोशिश करलियै एकरा बनेबाक यूट्युब पर देखकऽ फोनपर देखकऽ एकरा बनेबाक कोशिश करली तब जाके एक बार दू बारमे हमरासँ बनि पाबलय